नमस्ते तुसें सारें गी में तुसेंगी मतलब नौकरी दे बारे च सनान्नी आं अपनी पढ़ाई दे बारे च सनान्नी आं कि कि'यां मेरी पढ़ाई दी शुरूआत होई ऐ ते में जेह्ड़ी इक गौरमैंट स्कूल दा पढ़ी दी आं में इक ऐवरेज स्टूडेंट ही ना में जैदा कलास बिच टाप करदी ही ते ना ई में मतलब पिच्छें रौह्ने आह्ली ही मतलब होंदा कि निं की साढ़े स्कूल पैह्लें एह् जेह्ड़ा कि असेंगी कम्म दिंदे हे ते ओह् मतलब घर जाइयै बच्चें दे कम्म करना पढ़ना याद करना में उ'ऐ नेही ही जि'यां मिगी स्कूल दा कम्म थ्होंदा हा ना मी घर जाइयै उसी पढ़ना ते अगले दिन स्कूल मतलब अच्छे कन्ने उसी टेस्ट बगैरा दिन्ना जो बी होंदा हा ते इ'यां करदे करदे मतलब मेरी पढ़ाई होई ऐ ते में बड़ी ऐवरेज रेही दी आं ते में अगर तुसेंगी सनां कि बोर्ड दे पेपरें दी गल्ल सनां ते अट्ठमीं बिच जेह्ड़ा साढ़ा पैह्ला बोर्ड होंदा जदूं मेरा पैह्ला बोर्ड हा ते मेरी स्हेलियां जेह्ड़ियां कन्नै पढ़ने आह्लियां कुड़ियां जेह्ड़ियां ओह् सारी हुशियार हियां ते में जि'यां पैह्लें सनाया तुसेंगी में बड़ी ऐवरेज ही ओह् सारियां पढ़ने गी तेज बगैरा में सोचेआ बोर्ड दे पेपर न में कि'यां देगी मनै बिच बड़ा इक अगर कोई स्टूडेंट ऐ ओह्दे मनै बिच बड़ा जैदा बोझ होई सकदा पढ़ाई दे बारे बिच अपनी फैमिली गी लेइयै परोआर गी लेइयै कि'यां मतलब हर इक चीज जेह्ड़ी ऐ ओह् संभालदा ऐ ते जि'यां सनान्नी आं कि कि'यां ओह् उस टाइम बिच में अपना दमाग जेह्ड़ा ठीक रक्खेआ हा पेपरें गित्तै जदूं एह् हा कि असें पैह्लें बारी बोर्ड दे पेपर देने जाना कोई इन्ना पता नी होंदा कि कि'यां करना में अपने घर बिच सारें कोला बड्डी ही इ'यै होंदा ना कि जेह्ड़े साढ़े भैन भ्राऽ बड्डे होन असेंगी सनांदे कि इ'यां करो बच्चा इ'यां भैन भ्राऽ सनांदे भाई हां गल्लबात करदे में बड्डी ही बड़ा डर हा मन बिच कि बोर्ड दे पेपर मीं कि'यां लिखगी लेकिन जेल्ले में पेपर दित्ते मेरा रिजल्ट आया मेरा बड़ा शैल रिजल्ट आया मेरा बी ग्रेड आया हा जदूं ते में पास होइयै जदूं में ग्याह्रमीं बिच अठमी दसमी बिच गेई नौमीं बिच गेई